میں اپنے گھر کے آس پاس کے علاقوں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے خوب کوشش کرتا ہوں ہم لوگوں نے جگہ جگہ ڈسٹبین لگا رکھے ہیں تاکہ کوئی بھی کوڑا ڈسٹبین سے باہر نہ ہو اس کے ہر علاقے میں ہم لوگ ہفتہ واری صفائی و ستھرائی کی ذمہ داری لیتے ہیں جس میں ایک کمیٹی ایسی ہوتی ہے جو تمام علاقوں کو دیکھتی ہے اور جہاں پر بھی صفائی یا ستھرائی میں کمی نظر آتی ہے اس سے ان کو باخبر کرتی ہے ہمارے علاقے کے تمام نالے بھی انڈر گراؤنڈ اور ڈھکے ہوئے ہیں جس سے گندگی سے پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑوں سے ہم لوگوں کی حفاظت ہوتی رہتی ہے کیونکہ صفائی و ستھرائی ہمارے معاشرے کی سب سے ضروری اشیاء ہے